हाँ यह सब हमको पंछी हमें बहुत प्यारा लगता है पंछियाँ जो होती हैं जो गाँव में जाते थे गाँव में रहते थे अपने घर पर तो वहाँ देखते थे कि पंछी बहुत अच्छे लगते हैं चिड़ियाँ बहुत ही बड़ा है यहाँ पर और इधर इधर खेतों में देखा करते थे बाग़ बगीचा जैसे बाग वगैरह हैं यह सब कोयल हैं मोर हैं तोता है कबूतर है यह सब बहुत प्यारे पंछी लग रहे थे कौआ है यही सब सबको देखना और इनसे बराबर मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता था

मोर को तो बहुत प्यारा हमको मोर लगता है कोयल भी अच्छी लगती है इसके लिए देखने के लिए हम कभी घर आगन में इधर उधर बागों में जाया करते थे आज भी जाते हैं छोटे थे तब भी अब तो बहुत अपनी सहेलियों के साथ निकल जाते थे बाहर पक्षियों को देखने के लिए गरगरइया है कौआ है यह सब देखना हमको बहुत पसंद था आज भी पसंद है

मोर बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है फ़िर यह सुविधा तो रहती है पंछियों से लगाव भी बहुत है तोता हमने पाला भी है औ तोते को खाना खिलाना पिंजरे में रखना साफ सफाई करना उसको फल आदि पानी देना यह सब बहुत प्यारा लगता है हमको अच्छा भी लगता है यह सब हम बहुत करते हैं कबूतर भी पालना अच्छा लगता है लेकिन ऐसा है कि मिल नहीं पाते हैं जैसे देखने को तो मिलते हैं पालने वाला तो सिस्टम बन नहीं पाता है कुल मिला के पंछियों से हमको बहुत चाव है बहुत लगाव है यह देखना और उनको दाना वगैरह डालना यह सब बहुत पसंद है पंछी बनाना भी बहुत पसंद है यही सब करते हैं पंछियों का चित्र बनाना हमको बहुत पसंद आता है जैसे पेड़ों का बदर लगे हैं वहाँ पर देखा कौआ बैठा है कोयल बैठी है वह सब आ भी जाते हैं उड़कर कहीं से तो देखने के लिए भी कहता है कि आओ चलो पंछियों को देखा जाए कहीं से निकल के जाते हैं बाहर पेड़ पौधे के पास तो पंछियों देखने को मिल जाती हैं और हमें पसंद भी बहुत है पंछियों का पंछियों का दाना भी देना हमको बहुत पसंद आता है पानी पिलाने के कटोरा भरकर रख देते हैं दरवाज़े पर अपने कि पंछियाँ आएँगी पानी पिएंगी दाना छोड़ दिया पंछियाँ उसी के सहारे आएगी हमको देखने को मिलेगा औ उनको दाना भी मिल जाएगा इसलिए कटोरे में पानी भी रख दिया औ दाना भी छोड़ दिया पंछी आ गए गरगरइया है पिलोरी हैं पुढकी हैं मोर है यह सब आते हैं कभी कभी बड़े बड़े पंछी औ बगुला वगैरह यह भी आ जाते हैं यह सब देखने मिलता है

कोयल की आवाज़ बहुत प्यारी लगती है मोर भी बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा में लगता है हमको मोर जैसे बोलता है या नाचता है तो बहुत अच्छा लगता है मोर तो बहुत ही अच्छा लगता है तोता भी बोलता है तोता ऐसे बोलता है जैसे कोई अपने घर में सदस्य जैसे बोल रहा हो उस तरीके से तोता बोलता है तो अच्छा प्यारा लगता है इसलिए उसको दाना देना खाना देना फल वगैरह पिंजड़ा साफ करना आदी जो क जो कुछ करना है उसके साथ किया करते हैं यह सब बातें हैं उसके बाद कभी कभी अपनी सहेली या मोहल्ले के पास जा करके सहेलियों के साथ अपना बेटियों को लेक बा बाग़ को टहलने निकल गए तो वहाँ पूरे पंछी